हलो नमस्कार सर बोलिए हाँ जी चाहिए हाइब्रिड मतलब गेहूं का चाहिए या बाजरे का मिल जाएगा सर हाइब्रिड का हाँ सर फर्स्ट क्वालिटी सर गेहूं की तो सात सौ रुपए चल रही है और फिर सौ की वो चल रही है बारह सौ रुपए एक थेली में तीन किलो आता है गेहूं का पाँच किलो का पैकेट आता है अब सर ये बाहर से आए हैं बीज केमिकल के द्वारा बने हुए हैं और सही फ़िल्टर हो कर आए हैं उत्पादन भी अच्छा हुआ है इनसे बोरी में अब देखेंगे वो हिसाब लगा के बता देंगे आपको हाँ मैं हाँ मिल जाएगा सर मिल जाएगा बेफिकर रहिये काफ़ी स्टॉक है हमारे पास अभी तक आप आए हमारे पास अब थोड़ा बहुत देख लेंगे वो तो मेरी शॉप सर हिंडौन सिटी में हिंडौन सिटी के अंदर हाँ जी हाँ जी सब मिल जाएंगे आप जितना बीज चाहोगे उतना मिल जाएंगे आप आप जाना या किसी को भेज देना एक बार आप कॉल कर लेना उस हिसाब से मैं बता दूँगा आपको किसकी मटर के सर आप मतलब बहुत छोटे पैकेट भी हैं हमारे पास और बड़े पैकेट भी हैं आप कौन से तो वो सौ रुपए की मिल जाएगी सर आपके लिए नहीं सर ज़्यादा नहीं हैं इतना हाइब्रिड बीज है आप जानते हो हाइब्रिड बीज तो महंगा ही आता है शुद्ध भी आता है सही होता है हाँ जी एक दम नहीं लगा सर अब मत अब जो टेम चलता है फसल लगाने कि वो तो लग जाए लेकिन अच्छा पकाओ होता है इससे फसल भी अधिक होती है खाने भी टैस्ट आता है कोई भी बीमारी नहीं होती इसमें हाँ सर सब मीठी होगी टेंशन मत लो बेफिकर रहिए है हाँ बस बढ़िया है बहुत बढ़िया हाँ तो आप कब आओगे ये बात दीजिए

हाँ जी तो एक दो दिन में आ जाना अब एक बार कॉल कर लेना मुझे को